दोन लाख दोन हजार दोनशें पांच पांच लाख तेरा हजार चारशें तीन आठ लाख पंचवीस हजार तीनशें पांच तीन लाख आठ हजार सशें णव एक लाख णव हजार दोनशें धा